पंज लख ॿ हज़ार ॿ सौ वीह टे लख पंज हज़ार हिकु सौ ॾह चारि लख टे हज़ार टे सौ टीह हिकु लख हिकु हज़ार हिकु सौ हिकु हज़ार ॿ सौ